हाँ हमारे घर में पेय पर्दाथ बहुत से बनते हैं जो कि अलग अलग है जैसे कि दूध की चाय काली चाय और कॉफी बनाई जाती हैं कॉफी के साथ साथ ठंडी वाली कॉफी बनाई जाती है गर्म वाली कॉफी भी बनाई जाती है और पानी वाली कॉफी भी बनाई जाती हैं दूध को भी गर्म कर के पीते हैं और हम खीर भी बनाते हैं जो कि पीने के लिए बनाई जाती हैं साबूदाने की खीर चावल की खीर सेवीयाँ वाली खीर आम का रस बनाया जाता हैं और कच्चे आम का पन्ना बनाया जाता है इसी के साथ साथ हम दूध का और भी सामान बनाते हैं जैसे कि लस्सी बनाते हैं मट्ठा बनाते हैं दही बनाते हैं ये पीने वाले पर्दाथ है जो कि हम पीते हैं ये पीने योग्य होता है हम इसी प्रकार रसना बनाते हैं और जलजीरा बनाते हैं और फिर ऐसे पर्दाथ होते हैं जिसको हम पीते हैं जैसे कि कड़ी बनाते हैं कड़ी को भी हम पीते हैं